जेब्लानो मेट्रिकुलेसन एग्जाम जोबो फरायसाफोरा गावसिनि गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय गुबुन मोनसे कलेजाव एडमिसन लाहोयो बे टाइमावनो गथ'फोरा फरायसाफोरा बांसिनै आं नुनो मोननायावहाय एबा खायफाया आर्ट्स लादों खायफाया साइन्स लादों एबा कमार्स कर्स जोंनि बर' गथ'फ्रा इसे खम स' बांसिन नुनो मोनो जों आर्डसावहाय गथ' फरायसालिफ्रा फरायनायफ्रा बांसिन जायो स' खायफा स्टुडेनफ्रा ओरैबो जायोदि साइन्स स्ट्रिमाव लाग्राफ्रा गावनि बिमा बिफा थिननायनि थाखाय बांसिन सोरबा साइन्स लादोंबो जानो हागौ स' बेफोरनि गेजेरावनो माखासे मोजांसिन साइख'जानाय आयदाफ्रानो जादों जेरै साइन्स स्ट्रिमसाव जों थाङोब्ला बांसिन गथ'फ्रा बटानि जिव'ल'जि बेफोरबायदि क'र्स टिमखौ बांसिन फरायो आरो बिजोंनो लोगोसे बिसोरो लाफायो मेट्स इंलिस आरो बायदि बायदि कर्स एबा आयदा दंबावो स' साइन्सखौ बादहोयोबा जोंना दङ आर्ट्स आवहाय बांसिन स्टुडेनफ्रानो लायो जोंनिया पलिटिकेल साइन्स इडुकेसन इंलिस गावनि अउन माडार लेंगुवेज आर बेफोरनि अनगायैबो सोरबा हिसट्रि बेफोरबायदि सबजेक्ट आयदायाव फरायो आरो कमार्स आव थाङोब्ला जोङो नुनो मोनो बांसिन बेंखिंनि कर्स लायो सोरबाया एकावनटेन्ट आरो सोरबा मेट्स बायदि बायदि आयदायाव खौ लानानै बिथांमोना फरायदों आर दावबायदों स' बेफोरनि गेजेरावनो सोरबा सोरबा साइन्स स्ट्रिमसाव फरायनाय गथ'फ्रा उनावहाय फैफिननानै आर्ट्स स्ट्रिमसावबो जयेन लायो आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव जयेन लानानै सोरबा सोरबा साइन्स स्ट्रिमनि जानानै इक'न'मिक्स आयदायावबो बांसिन जयेन जायो आर बिदिनो आर्स्टनि फरायसाफ्राबो उनाव सोरबा सोरबा साइन्स एबा कमार्स आवहाय बास्लायहैयो